बर' रावआव मेदिया आरो सोलोंथाइयारि खान्थिया जोंनि थाखाय दासान्दि बर्ट'मानै थोजासेखौनो होन्नानै जों बुंजायो मानोना थोजासेयानो अब्लाबो जेनेबा जों गोदो फरायबोनाय समाव जोंनि बर'रावा इसेब्लाबो बेलेकमोन सोदोबफ्रा जेनेबा सोलाइलांबाय थायो सोलाइलांबाय थानायाव आंनि दा आंनि गथ' गथाइखौ फोरोंनाय समाव दानि दानि बर'रावा इसे माहायबाबो इसेब्लाबो बेलेक जायो अब्लाबो आं जेबो असुबिदालाइ मोना मोन्नायालाइ असुबिदाखौलाय जों मोनाखै मोन्नायालाइ मोजां मोजां दा जोङो फोरोंनो हायो बर'राव जेथिया जों बर'खौनो नायनानै मोजाङै मोजां बुंनो हायो फोरोंनो हायो रायलाइनो हायो बिनिफ्राय इसेबां जेबो असुबिदा मोन्नो हानाय गैया मोन्नो हानाय गैया बिनिखायनो आङो फोरोंनाय समाव फोरोंनाय समाव आं आंनि गथ'फोरखौ मोजां नायनानै फोरोङो फोरोङो गोदो जों फरायनाइ समावलाय बर'रावा इसेबाबो बेलेकमोन दायो बर'रावा जोंनिया बर' रावा जोंनिया मोनसे मोनसे माखासे लिखिट' माबायाव सोलाइलांबाय थालांदों बिनिखाय अब्लाबो जों बर'रावखौ फरायनानै बुंनानै नायनानै जोङो बुंनो हायोखाय बिनिखाय बारा एसेबां जेबो असुबिदा मोन्नो हायाखैलाइ